चिरां जिललानि गाहाय सोलोंथायारि फसंथानफोर आरो बेफोरनि खाबुफोरा एदमिस'न आव खम बिबांनि फैसा लायो आरो गाननो थाखाय बोसोराव स्कुल ड्रेस होयो जानो थाखाय जिनै रिंगायाव ओंखाम होयो आरो बायदि बायदि बिथिंआव गासैबो खम खम बेसेन खालामनानै होयो फरायसालिनि बेसेनफोरा होथावना मानोना खम सुबुंफोरा मोजां मोननाय आयदाफोरा गोबां दं गु थाखोनिफ्राय जि थाखोसिमाव बर' इंलिस समाज बिगियान बिगियान सानखान्थि बायदि बायदि आरो जिनै थाखो जिसे थाखोआव बिदिनो इडुकेसन इंलिस बर' एदभान्स बड' ल'जिक पलिटिकेल साइन्स हिस्ट'रि इक'नमिक बायदि बायदि